ہلو جی آپ ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں مجھے کچھ کھانا آڈر کرنا ہے کھانے کی لسٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کھانے میں بریانی اور ایک فرائی چکن اور کچھ قورمہ اور روٹی اور اگر کچھ میٹھے میں ہو جاتا جیسے سوئیٹ وغیرہ اس میں سے آپ تھوڑا سا کم سوئیٹ میں چینی کم ہونی چاہیے اور اگر آپ کے وہاں کیک ہے تو آپ کیک بھی لکھ لیں ٹھیک ہے کیک کے ساتھ میں مجھے دو کولڈ ڈرنک بھی چاہئیں یہ سب جو میں نے آپ کو آڈر دیا ہے یہ سب آپ میرے دیے گئے پتے پر بھیج دیں میں نے آپ کو ایڈریس سینڈ کر دیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حسین آباد گھنٹہ گھر کے پیچھے مکان نمبر تین سو پینسٹھ میں میری ایک دوست رہتی ہے اس کی اینیورسری پر میں یہ سب کھانا آڈر کر رہی ہوں تو ہو سکے تو یہ شام آٹھ بجے سے پہلے آپ یہ سارا کھانا وہاں تک پہنچا دیں اور اس کا پیمینٹ میں آن لائن کر دوں گی بلکہ میں ابھی کر دیتی ہوں اس کا جو بھی بل ہے وہ آپ مجھے بھیج دیں یا بتا دیں تو میں اس کا آن لائن پیمینٹ ابھی کر دیتی ہوں اور یہ دھیان رہے کھانا ایک دم تازہ ذائقے دار اور گرم ہونا چاہیے اور آٹھ بجے تک ہر حال میں یہ آڈر وہاں تک پہنچ جانا چاہیے جی شکریہ